मैंने अभी हाल ही में गैस खरीदी हॉकिंस की और बहुत ही खराब मेरे अनुभव हैं क्योंकि पहले तो कहा गया था कि आपको लाइटर की जरूरत नहीं पड़ेगी आप केवल बटन घुमाएंगे और आपकी गैस हो जाएगी अब वो बटन को यदि अपन तेजी से घुमा दो तो बटन टूट जाती है तो एक तो वो बड़ी दिक्कत है दूसरा इसमें लीकेज की एक प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो गैस यानी रेगुलेटर से ले के बर्नर के बीच में कहीं से लीकेज की दिक्कत आ रही है तो बार बार गैस चालू करते समय गैस की बदबू आती है तो दूसरी दिक्कत वो है तीसरी दिक्कत ये है कि जो इसमें चार बर्नर हैं वो चार बर्नर पे यदि आप कोई चार बड़े बर्तन रख दें तो चार बड़े बर्तन रख ही नहीं सकते जबकि कहते तो ये हैं कि आप चार चीज़ें एक साथ बना सकते हैं अब चार चीज़ें कैसे एक साथ बनाएँ जब चार बर्तन ही नहीं रख सकते तो ये एक बड़ी दिक्कत है यानि आपको दो बर्नर पे छोटे समान या छोटे बर्तन कुछ रखने पड़ेंगे और दो बर्नर पे ही आप बड़े बर्तन रख सकते है आप ऐसा चाहें कि चार बर्तन बड़े बर्तनों पर आप कोई सामान या खाना बना लेंगे तो वैसा संभव नहीं है तो इसलिए कम्पनी कहती कुछ और है लेकिन जब वास्तव आप उस उत्पाद का इस्तेमाल करते हैं तब आपको समझ में आता है कि इस चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी कि विज्ञापन में दिखाई गई है बल्कि चीज़ें थोड़ी अलग हैं और इसका मेरा अनुभव बहुत खराब है